हमर नजरिमे आधुनिक दुनिआमे तकनीकी कौशल लोकके लेल सर्वाधिक महत्वपूर्ण जे अछि ओ इन्टरनेट अछि किएक तऽ इन्टरनेटेके माध्यमसँ एखन दुनिआ एतेक विकासके ओर बढ़ले हेँ आओर इन्टरनेटेके माध्यमसँ सब चीज चलै छै चाहे ओ मोबाइल रहै चाहे ओ लैपटॉप रहै चाहे ओ कोनो आओर तरहके उपकरण हुअए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुअए ओ इन्टरनेटेके माध्यमसँ चलै छै आओर इन्टरनेटके माध्यमसँ दुनिआ बहुत ही आगे बढ़ि गेलै हेँ आइ इन्टरनेटेके माध्यमसँ हम अहाँ फेसबुक ह्वाटसएप जे किछु सोशल मीडिआ चलबै छी इन्टरनेटेके माध्यमसँ एप्लिकेशन नया नया बनि रहल छै इन्टरनेटेके माध्यमसँ लोक शिक्षा ग्रहण सेहो करैए जे कि बहुत नीक बात छै पहलेके टाइममे लोकके शिक्षा ग्रहण करैके लिए एक स्थानसँ दोसर स्थान जाइ पड़ै छलै लेकिन आजुक टाइममे आजुक समयमे इन्टरनेटके माध्यमसँ लोक घर बैठल शिक्षा कोनो देशके कोनो राज्यसँ कोनो दुनिआसँ शिक्षा ग्रहण कऽ सकैत अछि जे कि जे कि शिक्षाके दुनिआमे बहुत बड़का योगदान रहल आओर आओर एकर इन्टरनेटके माध्यमसँ एकटा आओर बहुत महत्वपूर्ण कार्य होइ छै कि आइ काल्हि लोकके पैसाके जे आदान प्रदान छै सेहो इन्टरनेटके माध्यमसँ भऽ जाइ छै बैंक के जे छै से चक्कर नहि काटऽ पड़ै छै ऑनलाइन बैंकिङ्ग नेट बैंकिङ्ग जे होइ छै ओ इन्टरनेट बैंकिङ्ग जे होइ छै ओ आब इन्टरनेटेसँ भऽ जाइ छै तऽ हमरा नजरिमे तकनीकी कौशलमे जे छै इन्टरनेटके बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहल